ہاں میرا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر یہ ہے کہ اگر ہمارے ایریے میں بجلی چلی جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیفیں ہوتی ہے اور ان میں جو سب سے بڑی تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اگر لائٹ کہ لائٹ نہیں جلتی تو اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر دن بھی رات لگنے لگتا ہے اور کچھ لوگوں کے گھروں میں انویٹر ہے جن کو تو تھوڑی سی کم پریشانیاں ہوتی ہے لیکن جس کے گھر میں انویٹر نہیں انہیں بہت تکلیفیں ہوتی ہے